کام کی جگہ پر تنازعات اور مشکل حالات ہر کسی کی زندگی کا حصّہ ہوتے ہیں یہ ہمیں اپنی پیشہ وارانہ ترقی کی راہوں پر گامزہ کرتے ہیں پہلے اہم ہے کہ ہم اپنے دِل کی آواز کو سُنیں اور احترام سے بات چیت کریں مشکل حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کے جذبات کا احترام کریں دوسرا تعاون اور ٹیم ورک کی روایتی قدروں کو تعلیمی مقصدوں پر عمل میں لائیں آخر میں اہم ہے کہ ہم مثبت سوچ رکھیں اور پیشہ ورانہ طور پر خود کو بہتر بنانے کی راہوں کو تلاش کریں تنازعات اور مشکل حالات ہمیں مضبوطی دیتے ہیں جو ہمیں اپنی کامیابی کی راہوں پر آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں